ضلع حیدر آباد میں یشودا ہاسپیٹل بہت ہی اچھا ہے انٹر انٹرنیشنل فیسلٹیز ہے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں مالک سے آتے ہیں کنٹری سے آتے ہیں اور یہاں پل دیکھا جائے تو بڑے بڑے آپ آپریشن سکسیز ہوتے ہیں یہاں کی فیسلٹی فیسلٹیز بہت ہی اچھی ہے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں لیور چینج ہوتا ہے اور بہت سی چیز ہے یہاں پر ڈاکٹر میں قابلیت بہت ہے اور فیس تو ہے یہاں پر بہت ہی ہے مگر ہاسپیٹل کی ڈاکٹر کی قابلیت سے بھی یہاں پر بہت سارا نظام اچھا ہے خدمت تو بہت ہی اچھی ہے سروس بہت اچھی ہے بس اتنا ہی ہے کہ جو ہے پیسہ والا وہی جاتا ہے اور یہاں کے ڈاکٹرس میں اتنا ہے کہ کانفیڈینس سے کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی بس آپ بل لے آئیے اور ضروریات تو ایسی ہے دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں سمالی سمالین سے آتے ہیں عمر عمان قطر اور سعودی سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر وہاں کے بڑے بڑے منسٹر یہاں پر آکر آپریشن سکسیز کر کے جاتے ہیں اور صاف صفائی بیڈ وغیرہ نیٹنیس ہاسپیلٹ میں بہت اچھا ہے یہاں تک کہ میں ایک بار گیا تھا مجھے ایک ہمارے ہی ریلیشن میں ایک ہاسپیٹل میں ایڈمٹ تھے دیکھنے گیا تھا بہت ہی ہاسپیٹل کا کلچر بہت اچھا دکھا ڈسپلین نیٹنیس اور صاف صفائی لفٹ وغیرہ بہت ہی سہولتدار چیز اچھی چیز ہے وہاں پر کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو فسلٹیز بہت اچھی ہے جا سکتے ہیں